नाच ही एक कला ती सगळ्यांचेच भितर आसता अशी ना पूण कांय मनशां भितर ती आसता आनी ती कलेच्या माध्यमांतल्यानूच तो कलाकार जो आसा तो व्यक्त जावपाक शकता जसो नाच आसता ते नाचाच्या माध्यमांतल्यान तूं राग मोग हें दाखोवपाक शकता आनी भरतनाट्यम कथक मणिपुरी हे नाच जे आसात ते सामके पारंपारीक नाच त्या नाचांतल्यानूच समज तुमी पळयले जाल्यार आमकां तितूंतल्यान व्यक्त जाल्ले पळोवपाक मेळटा नाच हो व्यक्त करता नाचत अशें न्ही बाकीचे खंयच्यो कला ज्यो आसा त्यो मनशाक व्यक्त करतात तेंच्यो भावना व्यक्त करतात आनी समोरच्या मनशाक जे लोक पळयतात जे लोक तितूंतल्यान आपली उमेद घेतात ते लोक जे आसात ते लोक हांगा खरें पळोवपाक गेल्यार तेजी कलाच पयनात पूण तेजे भितुंतल्यो भावनाय पळयतात आनी त्यो भावना इतल्यो प्रखर आसतात इतल्यो सामक्यो घटमूट आसतात की लोकांक ते खळेच सारके दिसून येता एक नाच करपी मनीस एक भरतनाट्यम करपी मनीस तेजे तोंडाचेर दिसपी हाव भाव हे स मनांतल्यान समज तो मनीस काडटा मनांतल्यान समज ती नर्तकी तो भाव काडटा जाल्यार तो भाव खरेंच तोंडां मुखार दिसून येता